हांवें तशे ड्रॉइंगाचे क्लासीस ऑर वर्कशॉप अटेंड करूंक ना आमकां जितले स्कुलान शिकयले तितलेच आमी शिकलेले आसात आनी बाकीचे आमी ऑनलायन सोर्सा वरसून शिकलेले आसात